अलग अलग भाषामे अलग अलग शैली स्वर बाजल जाइत अछि हम अपन शैली आओर स्वरके बहुत नीकसँ जानैत अछि एहि दुआरे हमसभ शैली आओर स्वर बाजय छथिन आओर गाबयलऽ हमरा आबैत छलय हम अपन स्वर आओरसँ स्वर आओर शैलीके बहुत नीकसँ गाबै छलय आओर ओकारा हम अपन मनसँ कोनो भी गाना अपन स्वर हम अपन गाबि सकैए गाबैल छथिन गाबै छियै आओर तकनीकीके दौरमे हम जेना भऽ गेल तबला हारमोनियम अपन बीट अपन भाषा अपन लयके चलैत छथिन आओर स्वरके आओर शैलीके ओहिमे हम मिलाबै छियनि आओर बहुत नीकसँ ओकरा हम गाबि पाबि छियनि आ स्वर बहुत प्रकार अरके होइ छनि जेना सा रे गा मा पा धा नी सा ओकरामे हम स्व ओ अलग अलग हर स्वर हर शैलीमे अलग अलग स्वर अछि हर शैलीमे अलग अलग तरहसँ गाबल जाइत अछि जेना मैथिलीमे बहुत सारा स्वर अछि मैथिलीमे लोकगीतमे बहुत सारा बहुत सारा तरहसँ गाबल जाइत अछि